ग्रामीण क्षेत्र में टेक्नोलोजी तकनीकी की जो चुनौतियाँ रहती हैं या जिन पर मुद्दे कहते हैं वह शहर की तुलना में काफ़ी अधिक उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके आज भी उन संसाधनों की कमी है जिसके कारण वह उसको अपने में उसे सीख सकें उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टेलिविजन ही होता है अभी भी और बिजली की परेशानी भी उनके यहाँ हमेशा बनी रहती है इस कारण से भी उनको सब चीज़ों से वंचित रहना पड़ता है फिर उसके अतिरिक्त आज भी गाँव से पर्दा प्रथा या लड़कियों को जाना उतना फ़्री नहीं किया जितना पहले कर पहले भी नहीं करते थे अभी भी उतना नहीं करते जितना शहरों में करते हैं और उसके लिए सबसे ज़रूरी कि वहाँ संस्थान ऐसे बनें जहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों बराबरी से जा सकें जिससे कि कृषि की तकनीक भी विकसित हो और वह उसको सीख सकें और उसको आगे सुचारु रूप से उसमें आगे कार्य कर सकें बस यही इतना ही बोलना है